औ हेल' औ खोनाबाय ना औ औ औ खोनाबाय खोनानाया औ सि सुग्रा मोन ना ओमफ्राय अ आङो सि सुनो हरनाया औ औ हाबाय मोन ना औ हानायाथ' नोंङो मा जायगानि मोनलाय नों नामखौ नों खिनथागोरनांगोन हा गुरि जोंसो थांनांगौ नालाय लिस्ट थायोनालाय नोंना मा नाम मोनलाय ए आंना खन्थाइ बसुमथारि आथसा खन्थाइ बसुमथारिना औ औ बे थिनालिनिदा औ थिनालिनि आथसा आथसा हानाया नै नोंसिना हाहां हां जाबाय ऐसे दंबावो औ औ बांद्राय गोबाव गैला अ बिदिब्ला माला मोनगोन माला मोनगोन आथ' बेखौ दा नोंनिया बार'था सानजौफु गोजौसिमाव फैबा मोनगोन मोननाया औ औ ओमफ्राय बे रिसिब लाबोआबा मोननाय नङा औ आलदाखौ थिनहरोबा औ आं लायनांगोन नामा नों जुदि नेनो हायोबा औ जों दिलिबारि होखायो नालाय दिलिबारि खालामनोबा जोंनो फैसाखौ से बांसिन लागोन आरोखि बिसिबांसो लागोन जेन'बा बिसिबांसो लानो मानि नोंना गस्लाया गासै दसखानमोन गासै खयथामोनलाय दसखान मोन आंना दसखानमोनना औ दसथाबाथ' जेन'बा ओरैनो सुनायाव गांसेयाव बीस थाखा बीस थाखा लायो नालाय औ आमफ्राय ओरैनो बीस थाखायाव दिलिबारि जायोबा पनसास थाखा बारि लागोन दे बारा लागोन दे होनबा खामानियाल' जानांगौ औ दे होनबा खामानियाल' जानांगौ खामानियाथ' जायो औ जोंलाय सामफ्रामबो सुनानै हैग्राखाना औ मानसिफोरनो मेरला हैयो नोंसिनि खाथि थिनालिथिंनो बै मोनबारु मोननावबो हैबावोसो जोङो ए दे दे बिस्राबो सामफ्रामबो हरो गथ' दंना बिस्रा औ दङ दङ सामफ्रामबो औ बिसिनावनो लायबाय थांनांगौ जायो सामफ्रामबो औ आमफ्राय बाजैमोना बांद्राय गोबाव जायाखैदां हरफाबाय थानायानो औ गोबाव जायाखैमोन जानाया मैया हैदोंमोन आरो जानाया मैया हैदों मोन आरो औ मैयानिफ्राय हैदोंना औ औ दे जेबो नङा मोनो जेबो नङा आरामसो जेबो सिन्था खालामनाङा औ दे बिदिबा मोननांगौ ल' मोजां औ औ मोनगोन मोनगोन औ मोजां सुनांगोन दे जेबो नङा मोजाङाथ' सुखायो जोंना मेसिनफ्रासो सुखायो नालाय जोंहा औ औ आरो सिया जेबो जाया औ गोमालाय दे दा बेलासियाव हैगोन जोङो फैसाखौल' ओरैनो हैनायनिखौ ऐसे फनसास थाखा बारा लागोन आरोखि दे दे जेबो नङा दे जानांगौल' खामानिया औ दे दे औ